औ आं जेनेबा जिब जुनारखौ आं फिसिनो मोजां मोनो एग्जाम्पोल हिसाबै जेनेबा अमा दाउ बोरमा मोसौ जोंना न'खराव जेनेबा बेखौ फिसियो जोङो जिब जुनारखौ मोजां मोनो एबा मोसौ फिसियोबा जेनेबा जों मोसौ फिसिनायनि थाखाय जों गाइखेर मोनो गाइखेर मोनजायो मोसौखौ जोङो गेदेर गोलाव खालामनानै आरो फिन मोसौ फिसा जोनोम जाफिनबा जों गाइखेर मोनफिनो बेबो मोनसे सुबिदा जोंनि थाखाय आरो दाउ दाउनि गेजेराव जेनेबा जों दाउखौबो जों फिसिनो मोजां मोनो दाउ फिसियोबा जोंहा फिसा एरि थानो हायो न'खरावबो समायना फैयो बे मोनसे आरो फारौ फारौ फिसियोबा जोंहा न'खराव समायना फारौ थायोबा न'खराव समायना नुयो प्लास बेदर हिसाबै बाहायो बेदरबो जायो जों बेबायदि हिसाबै आरो एबा जिब जुनार बुस्तुखौ जों फिसिनो मोजां मोनो माने जिबखौ जिब जुनार फसुआ थायोबा न'खराव फुर्ति गाजा गोमजा गोग्गोम थायो न'खराव बिदिनो गोनांथि जायोबा जों जायो बेदरखौ आरो बेदर माने जिब जुनार थायोबा जों मोजां मोनो आरो माने मुथ'ते